आंङो बेदिनो टाउनाव थानो मोजां मोना गामियाव थानो मोजां मोनो टाउनफ्राव बेदिनो गारि मथर सुबिदा सुबिदायालाय आमफ्राय मैगं थाइगं बेदिनो जानो थाखायहाय सुबिदा गैया खाना जानो मावना जानो थाखाय आमफ्राय बेबादिनो लेथ्राखाय बियो आंङो आमफ्राय गामियावहायला मोजां मोनो मैगं थाइगंनि थाखाय बेदिनो दै दैफ्रावबो बेदिनो नाफोर गुरब्रब बायनाबो जानो हायो मैगं थाइगं फोनानै मावनानै जानो हायो खानानै गोबां बेदिनो मैगंफोर मावना जानो हायो टाउनखौ आं मोजां मोना थानो सुखुवा बायो गोबां बेबादिनो लेथ्राबो थानोहाय बेबादिनो जायगाखौनो मोजां मोना आं टाउनखौ ओमफ्राय गामियावलाबा बिराद सुबिदा मोनो जाद्लायनो लोंद्लायनो मैगं थाइगं खाद्लायनो हाग्राफोरनिबो बेदिनो मैगं खानो मोजां मोनो जानो न'आवनि मावनानै जानो हायो बिदिनो दानसिनो ना गुरना जानो हायो थांब्रबबायनानै लायनानै बेदि न'आवबो बेदिनो फोनानै मोनजासेयावहाय बेदिनो जौबाय जौनानै बेदिनो थायबाय गायनानै बेखौनो जानो मोनबाय गामियावला टाउनफोरावला बिदि जानो हाया आं बिदिखौ बायो टाउनफ्रावहाय थानो गामियावलाबा बिराद मोजां मोनो आं थानो बे मैगं थाइगंनि थाखाय बेदिनो खाथि खालायाव मानसिफोरजों बेदि जाद्लायनो लोंद्लायनो मोजां मोनो गोजानावबो बायो बेदिनो टाउनावफ्रावबो बायो खाथि खाला बेदिनो गामियाव थानो मोजां मोनो जाद्लायनो लोंद्लायनो मैगं थाइगंनि थाखाय बेदिनो सहाय होद्लायनो जाद्लायनो लोंद्लायनो बेदिनो मोजां मोनो गामियाव ज' जनो गोजानाव हाय बायो टाउनफ्राव बायो खाथियावलाबा मोजां मोनो ओंख्रिफोरखौबो बेदिनो बबेखौबा बाबाय बबेखौबा जाबाय बबेखौबा साबमा मोनबाय बेदिनो गोबां मैगं थाइगंनि गेजेराव बबेखौबा जाबाय बबेखौबा जाया बेदि बिराद माबा जायो ओंखायनो बायो आङो टाउनफ्रावबो मोनलाया गामिफ्रावला फारसेनिफ्राइनो मोनो जानो लोंनो खालायना जानो